मां लैक्मीअ जा ई प्रोड्क्ट यूज़ कंदी आहियां सॼो मेकअब मां लैक्मी जो ई लगाईंदी आहियां लिपिस्टिक मस्कारा कोन्टो फाउंडेशन सभु कुझु मां लैक्मी जो ई यूज़ कंदी आहियां और मूंखे मूंखे हुन जा ई प्रोड्क्ट ॾाढा वणंदा आहिनि और मां ऑनलाइन न मंगवाईंदी आहियां मां बाहर दुकान ते वञी करे वठी ईंदी आहियां ऐं मुंहिंजे घर में ॿ टे ॾींहं पहिरों शादी हुई त पोइ मां हुन दुकान ते वठी वठणु वियमि मेकअब त न हुते न ॾाढी याने सेल लॻियल हुई त मूंखे न ॾाढो डिस्काउंट मिलियो त मां सोच मूंखे थो घर आयमि त मां वठी त आयमि पर मूंखे घर आयमि त मूंखे डाउट पियो कि हे मेकअब जेको आहे त उहो न डुप्लिकेट न हुजे मुंहिंजे फेस ते न कुझु इफैक्ट न करे त मूंखे ॾाढो डाउट पियो थिए त मां अची करे तुरंत ई हे सभु मेकअब मां लॻाए डिठो पंहिंजे फेस ते त मां हुन खां पोइ थोरी देरि खां पोइ डिठो त मुंहिंजे फेस ते बिल्कुलु याने सही पियो लॻे और न मुंहिंजे फेस ते न याने कुझे उहो इफैक्ट बि न कयाईं ॾाढो बढ़िया मेकअब हुयो हुओ मां लॻायो ॾाढो बढ़िया मस्तु मेकअब हुयो ऐं घटि प्राइज़ में बि मिलियो मां सभु लैक्मी जा प्रोडक्ट यूज़ कंदी आहियां